हलो हा जेयस फ़्रूट्स वारा पिया ॻाल्हायूं हां मां ज्योति पई ॻाल्हायां ॿुधायो छा खपेव हा हा सुञातो हा फ़्रूट अथव केला अथव सूफ़ अथव मूं वटि अथव छांई अथव ऐं ॿिया इहे अॼु कल्ह एॾा वॾा वॾा सीताफ़ल था हलनि ऐं वॾा वॾा जैतून बि अथव गुलाबी रंग वारा कारा अंगूर सावा अंगूर हा गिदरो हूंदव पर एॾो सुठो न हूंदो गिदरो गिदरो गर्मियुनि में हलंदो आहे सियारे में स्ट्रॉबेरी अंगूर चीकू कीवी इहे घणेई फ़्रूट अथव हा कच्चा केला सावा केला कच तव्हां खे चिप्स लाइ खपे न उहे बि आहिनि पीला बि केला आहिनि हा सूफ़ हा सूफ़ पीला अथव ॻाढ़ा अथव सावा कच्छा सूफ़ जेके अॼु कल्ह हलनि था उहे अथव स्ट्रॉबेरी ॾाढियूं सुठियूं सुठियूं आई अथव अंगूर बि अथव सावा अंगूर कारा अंगूर न न स्ट्रॉबेरियूं सियारे में ॻाढियूं सुठियूं ईंदियूं आहिनि सीताफ़ल ॾाढा सुठा अथव जैतून अथव नारियल जो पाणी बि रखंदा आहियूं नारियल जो पाणी बि अथव न न नारियल जो पाणी रोज़ जो रोज़ ताज़ा ईंदा आहिनि उहे अथव ॿियो तव्हां खे कहिड़ो फ़्रूट खपंदो चीकू अथव सुठा चीकू हिन सीज़न में आया आहिन लीचियूं अथव स्ट्रॉबेरियूं त ॾाढी सुठियूं अथव हा सियारे जा सूफ़ अथव अनार अथव जेके असां ॾाढा सुठा ॻाढ़ा सुठा हूंदा आहिनि उहे ॾाढ़ू अथव ॾाढ़ू जेके ॾाढा सुठा हलंदा आहिनि उहे ॾाढ़ू अथव केला बि घणेई पिया अथव कच्चा केला पक्का केला स्ट्रॉबेरी छांई सभु फ़्रूट असां वटि सभु फ़्रूट पिया आहिनि हाणे त सियारे में नारंगियूं बि सुठियूं आहियूं अथव नारंगियूं बि अथव न न इहे माल्टा असां न रखंदा आहियूं असां त नारंगियूं सुठियूं नारंगियूं अथव सुठा सीताफ़ल अथव वॾा वॾा नंढा सीताफ़ल न सुठा मिट्ठा मिट्ठा सीताफ़ल अथव ॾाढा सुठा वणंदण सीताफ़ल स्ट्रॉबेरियूं लीचियूं कीवी बि अथव कीवी बि सुठी आई आहे हाणे कीवी बि अथव हा हा ॿई अथव असां वटि गुलाबी बि अथव अच्छे रंग वारा बि ड्रेगन फ़्रूट अथव ॿई फ़्रूट असां वटि आहिनि तव्हां खे जेके खपनव ॿुधायो हा सीताफ़ल वॾा सुठा मिट्ठा सीताफ़ल ऐं जैतून बि अथव गुलाबी रंग जा अॼु कल्ह जैतून था अचनि उहे बि अथव सियारे में ई ईंदा आहिनि जैतून दादी अचो तव्हां दुकान था अची ॾिसी वठी वञो हा हा जय झूलेलाल जय झूलेलाल